हां जी मेरा इंटरस्ट इत्थुआं स्टार्ट होएआ में निक्की होंदी ही में अपनी मम्मा दिखदी ही कि ओह् कि'यां कटिंग करा दे कि'यां करा दे मतलब मेरा ना इ'यां इ'यां मन करदा हा कि में मीं मतलब में बी मैमी इन्ना करां फिर में ना निक्की होई फिर में बड्डी होई मतलब इ'यां दिखदी रेही दिखदी रेही फिर में पढ़दी बी ही मतलब स्कूल बी जंदी ही में फिर आइयै बी में बापस इ'यै करना कि नेईं में मम्मा गी दिक्खनी आं एह् कम्म करा दे ओह् कम्म करा दे फिर में इ'यां बैठदी ही फिर में मम्मा दी बची बची लीरां लैनियां में जेल्लै लीरां लैनियां ते लीरां गी मतलब इ'यां दिक्खना ते उसी कटिंग करना फिर मम्मी मीं मशीन चलानी मम्मी आखदी पिच्छे ओ पिच्छे ओ सूई टुट्टी जानी सूई टुट्टी जानी इ'यां हत्थ आई जाह्ग बट नेईं में मीं इ'यां स्टार्ट कीता कि नेईं में मीं आन्नी आं घर आना फिर परतियै में उं'दे कोला चोरी चोरी स्टार्ट करना कि मम्मा निं आई ऐ मम्मा दिखदी मीं कि में चोरी चोरी पढ़ाई ओह् करनी आं स्टार्ट करनी आं सीना स्टार्ट करनी आं में न स्टार्ट कीता कि अल्ली निक्की निक्की लीरें दी इक दिन फ्राक कट्टी में फ्राक जेल्लै कट्टी ते ओह् मेरे कोला होई थोह्ड़ी खराब ते मम्मा फिर दिक्खन लगी मम्मा चोरी दिक्खा दे हे कि नेईं एह् बी करा दी इसी इंटरस्ट ऐ मम्मा ने बी मीं थोह्ड़ा इ'यां सखाया कि नेईं सीम्मू इ'यां करदे इ'यां करदे फ्ही में बी स्टार्ट करी ओड़ेआ कि नेईं मम्मा बी मिगी सखा दे न ते में इ'यां स्टार्ट करनी आं फिर में थोह्ड़ा अपनी पढ़ाई बी निं छड्डी मतलब फिर मेरे किस दिन मेरे पापा बी जेल्लै दिक्खा दे हे ते मेरे पापा आखदे नेईं एह् निं करना एह् कोई एह्दे च एह् बिजनेस निं ऐ एह्दे च इ'यां निं ऐ में मीं सोचेआ कि नेईं बिजनेस केह् में स्टार्ट ते करना ई ऐ हून में मतलब इक थानी लैती कि में इ'यै करना इ'यै बिजनेस करना फिर में अग्गें मतलब थोह्ड़ा इ'यां एह्दे च फिर मम्मा ने मीं कुसै ने सपोर्ट निं कीता इक मम्मा ने सपोर्ट कीता मिगी बड़ा फिर मम्मा ने सपोर्ट कीता मम्मा ने पैहे दित्ते मम्मी आखेआ जा जम्मू जा सिक्ख एह्दा कोर्स कर फिर में कोर्स कीता एह्दा मिगी बड़ा ज्यादा इंटरस्ट हा एह्दे च ते में इ'यै स्टार्ट कीता कि नेईं में करनी आं फिर में कोर्स कीता थोह्ड़े दिन कीता कोर्स मतलब मीं इंटरस्ट निं बैठेआ में सोचेआ कि नेईं मतलब आपूं गै करने आं स्टार्ट थोह्ड़ा बोह्ता फिर मम्मी कन्नै में लग्गी कम्म करने फिर घर आई मम्मा ने बी बेचैरी ने बड़ा स्ट्रगल कीते दा साढ़ी लाइफ च मम्मी ने सानूं मतलब बड़ी मुश्कला कन्नै पढ़ाए दा बड़ा कुछ कीता उ'नें बी इस्सै चीज़ च बड़ा इंटरस्ट हा ते उ'नें बी इ'यै चीज़ कीती ऐ उ'नेंगी दिक्खी दिक्खी दिक्खी दिक्खियै ते अस बड्डे होए ते हून असें उ'ऐ स्टार्ट कीता कम्म ते मिगी बड़ा इंटरस्ट हा इस चीज़ च ते में मीं उ'ऐ स्टार्ट कीता ऐ हून फिर में जेल्लै कालेज च गेई में इ'यै स्टार्ट टैक्सटाइल डिजाइनिंग कीती में एह्दे च कोर्स च अपनाया में सोचेआ स्टिचिंग फैशन डिजाइनिंग करगी ते मिगी थोह्ड़ा घट्ट औनी जाच क्योंकि मम्मी कोला में सारा सिक्खे दा हा ते फिर में ना इ'यै स्टार्ट कीता ते टेक्सटाइल डिजाइनिंग च पेंटिंग कीती हैंड पेंट सिक्खेआ कपड़े उप्पर कि'यां पेंट करदे

उ'नें बड़ा मतलब इ'यां मतलब उ'नें बी सिक्खेआ उ'नें दिक्खेआ मीं फिर उं'दे कन्नै में स्टार्ट कीता कम्म स्टार्ट कीता फिर में आस्ता आस्ता अपनी बुटीक खोह्ली में बुटीक खोह्ली परेड फिर में निक्के कोला स्टार्ट कीता जेल्लै में निक्के कोला स्टार्ट कीता आस्ता आस्ता आस्ता मिगी आर्डरस आन लगे सॉरी जेल्लै मिगी आर्डरस आन लगे मेरा कम्म थोह्ड़ा स्टार्ट होई गेआ जेल्लै मेरा कम्म स्टार्ट होएआ सारे दिक्खन लगे कि नेईं इस कुड़ी दा कम्म स्टार्ट होई गेआ एह् मतलब अच्छा कम्म करा दी ऐ मेरी स्हेलियां जलन लगी मेरे कन्नै मतलब दो त्रै स्हेलियां हियां मतलब कोई कोई बड़ा बी चंगा ही मेरे कन्नै कोई कोई ही मतलब सामनै पता लग्गी जंदा कौन करदा कौन नेईं करदा कुसै ने नेईं कीता कुसै ने मतलब सारा मौजू लैन लगे एह् बुटीक खोह्ली ओड़ी इन्ना पढ़े इन्ना कीता ते एह् बुटीक खोह्ली ओड़ी दरजेआनी बनी गेई इ'यां इ'यां इ'यां फलाना टींग असें बी में कुसै दी निं सुनी में सोचेआ नेईं करने आं कम्म फिर में आस्ता आस्ता मिगी आर्डर आन लगे दो त्रै स्हेलियां आई मेरी ते उ'नें मेरा बड़ा साथ दित्ता हून ते मेरा कम्म स्टार्ट होई गै गेआ हा थोह्ड़ा थोह्ड़ा जेल्लै मेरा कम्म स्टार्ट होएआ ते में अपनी चीजां आह्ला बनान स्टार्ट करी ओड़ियां में सब तूं पैह्लें अपनी स्कूटी लैती अपने पैहे दी पूरा इक इक पाई जोड़ियै में अपनी स्कूटी लैती फिर स्कूटी लैती फिर आस्ता आस्ता में ओह्दी किस्तां मकाइयां एह्दे बिच्चा बिच्च मीं बड़ी मुश्कलात बी आई इ'यां इ'यां करियै कि कुसै ने साथ ही दित्ता में कल्लै दे साथ दित्ता इक मम्मी ने मेरा बड़ा साथ दित्ता फिर में आस्ता आस्ता लैपटाप बनाया फिर में फोन लैते आस्ता आस्ता में बड़ा कुछ लैता अपने घर मतलब सारा कुछ बनाया में अपनी मर्जी दा मतलब जो जो मिगी चाहिदा हा फिर में आस्ता आस्ता अपनी बुटीक स्टार्ट कीती इक होर फिर में इक होर जगह् खोह्ली आस्ता आस्ता में बड़ी जगह् बटीकां खोह्लियां अपनी दो त्रै बटीकां खोह्ली ओड़ियां फिर मेरा मतलब ऐसा बी टाइम आया कि मेरा कम्म थोह्ड़ा स्लो होई गेआ सारा कुछ स्लो होई गेआ फिर में रैह्न दित्ता में सोचेआ रैह्न दिन्ने आं केह् करना फिर में कोरोना टाइम आया में बंद करी ओड़ी बुटीक अपनी सारा कुछ बंद होई गेआ मेरा फिर दो त्रै साल में अपनी पढ़ाई च फोकस कीता पढ़दी रेही इ'यै टैक्सटाइल च में परतियै एडमिशन लैती परतियै ओह् समान स्टार्ट कीता फिर ओह्दे बाद में परतियै अपनी बुटीक दा सोचेआ सारे गल्ल करन लगे कि नेईं बुटीक खोह्लो बुटीक खोह्लो फिर में मेरी पढ़ाई खतम होई में अपनी बुटीक स्टार्ट कीती सब तूं पैह्लें में आनलाइन बिजनेस स्टार्ट कीता जब नमीं नमीं बुटीक खोह्ली में परतियै सारा कम्म स्टार्ट कीता परतियै ते में आनलाइन बिजनेस स्टार्ट कीता इ'यां मीं आर्डरस आन लगे फिर आर्डरस जेल्लै आए इक आया फिर दो आए इयां इ'यां करियै मिगी बड़े आर्डरस आए जेल्लै मेरे सारे आर्डरस आई गे मतलब मिगी लग्गेआ कि मेरा कम्म स्टार्ट होई गेआ परतियै मतलब शैल होई गेआ मेरा कम्म फिर मिगी बाह्रा दा आर्डरस आन लगे में इक पेज बनाया इंस्टाग्राम उप्पर फिर मीं इंस्टाग्राम उप्पर आर्डर आन लगे दो त्रै कुड़ियें मीं आखेआ मिगी खुशी होई में वीडियोज बनांदी ही निक्की निक्की चीज़ दी कटिंग करनी में पैह्लें ब्लउज बनाना स्टार्ट कीता इ'यां करियै मतलब मिगी बड़ा शौंक हा कि में ओह्दे उप्पर सिंपल चीज़ इक प्लेन कपड़ा होग में उसी इ'यां डैकोरेट करां उसी माडीफाई करां बड़ा कुछ मतलब उसी ध्यान ध्यान करियै दिक्खां मतलब उसी डिजाइन करां मिगी बड़ा शौंक ऐ फिर में ब्लाउज दे स्टार्ट कीता फिर में साड़ियां बनान्नी हून ते में लैंह्गे बनान्नी कोट तक्कर बनान्नी ड्राई डिजाइनर ड्रैसिस बनान्नी उसी उसी मतलब सिंपल डिजाइनर ड्रैस होग ते उसी शैल ओह्दे उप्पर मोती दा वर्क करियै जां कढाई कराई लैन्नी उसी मतलब शैल हून ते में अग्गें कुड़ियां बी रक्खी ओड़ियां दो त्रै ते नार्मल इक बुटीक च उसी शैल उसी में सजाए दा मिगी बड़ा शौंक ऐ कि अपनी चीज़ गी मतलब शैल बनां बुटीक गी फिर आस्ता आस्ता में हून कम्म करां दी ते आं बट थोह्ड़ा इ'यां मतलब मिगी ना इ'यां ना होंदा बंदा संतुश्ट निं होंदा ते ओह् ओह् निं ऐ थोह्ड़ी बोह्ती ते आस्ता आस्ता में सोचा नी कम्म मीं होर बड़ां हून ते में बड़ा जादा आनलाइन ते मेरा यूट्यूब उप्पर पेज बी ऐ सारे लोक दिखदे फिर बड़ा हून में आस्ट्रेलिया दा बी मेरी स्हेली ऐ ओह् आस्ट्रेलिया गेदी उत्थुआं बी मीं पार्सल करनी में उ'नेंगी उद्धरा बी मिगी कम्म आंदा आस्ट्रेलिया होए अमेरिका होए एह् चीजां मिगी हून बड़े कम्म आंदे न ते मि कंम्पीटीशनस दा बी जानदी रौह्न्नी आं अ'ऊं दिल्ली बी गेदी ही में थोह्ड़े दिन पैह्लें ते दिल्ली दा बी में कांपी उ'नें सद्देआ हा शैल प्राइज थ्होएआ बड़े डिजाइनस में उ'नेंगी दस्से रिप्रजैंट कीता अपने आप गी रीप्रजैंट कीता ते एह् मिगी बड़ा मतलब में उत्थै बाह्र जन्नी चंडीगढ़ दिल्ली नागालैंड केरला एह् चीजां में गेई ते मिगी बड़ा मजा आया ते मतलब फ्री दा गौरमैंट दा खर्चा बी हा ते फ्री अपने डिजाइनस दस्सने उ'नेंई ओह् रिप्रजैंट करना जम्मू कश्मीर गी उत्थै मतलब एह् अपने आप च बड़ी खुशी होंदी कि में कुतै रिप्रजैंट करी पा नी आं इ'नेंगी ते फिर आस्ता आस्ता लाइफ हून चला दी ते ऐ एह्दे च सब तू जादा मीं मोटीवेट मेरी मम्मी दी मम्मी दिक्खियै मोटीवेट होन्नी आं मम्मी साढ़ी ने बड़ी मेह्नत कीती दी ऐ बड़ी जादा मतलब उन्नी उं'दे बारे च आखना जिन्नी गल्लां में सनाई सकनी आं ओह् घट्ट ऐ मम्मी ने निक्के होंदे हे अस दिखदे हे बेचारे न सानूं सोआलना ते कम्म करना मतलब पूरा कुसै ने सपोर्ट निं कीती साढ़ी इक साढ़ी मम्मी ही मम्मी ने साढ़ी बड़ी मेह्नत कीती दी ऐ निक्की निक्की चीजें उप्पर मतलब घबराह्ट पेई जानी उ'नेंगी मेरे बच्चें गी कुछ ना होऐ मेरे ओह् निं होऐ उ'नें इन्नी मेह्नत कीती दी साढ़े पिच्छे निक्की कम्म कम्म सखाना हून उ'नेंगी ऐ हा कि मीं कम्म सखाना हा में बड्डी होई नि आं ते मम्मा ई बड़ा ज्यादा ओह् हा कि नेईं सीम्मू साढ़ी बड्डी होई दी ऐ ते एह् मेरा कम्म संभाली ओड़दी हून में घर बी सपोर्ट करनी निक्की निक्की चीज उप्पर होऐ दिवाली उप्पर में मम्मा गी अपनी वाशिंग मशीन गिफ्ट कीती ही ते मतलब आस्ता आस्ता निक्की निक्की खुशी ही कि मम्मा गी हून लगदा कि नेईं मेरी कुड़ी करी सकदी ऐ एह् सारा कुछ मतलब एह् संभाली सकदी ऐ हून ते में सारा कुछ संभाले दा अपने घर दा मिगी बड़ा जादा खुशी होंदी ऐ कि कदें कदें जेल्लै सारे बैठे दे होंदे कट्ठे ते बड़ी जादा खुशी होंदी ऐ ओह् आखदे कि साढ़ी सिम्मू ने ओह् कीता जेल्लै कोई बी आखदा दा ना एह् साढ़ी सिम्मू ने चीज़ लेआंदी ते मिगी मतलब बड़ा जादा खुशी होंदी ऐ कि नेईं मतलब में चीज़ लेआंदी ऐ में चीज़ लेआंदी ऐ मेरे कन्नै बड़ा ज्यादा इ'यां करदे सारे बड़ा करदे कि नेईं साढ़ी दिव्या बड़ी चंगी ऐ साढ़ी दिव्या बड़ी मेह्नती ऐ बस इ'यै हा कि मीं अपनी मतलब बुटीक दा इ'यां बनाना में अपनी बुटीक गी इ'यां बनाना चाह्न्नी कि सारे लोक दिक्खन में अपना कम्म बधाना चाह्न्नी आं हर इक चीज अग्गें करना चाह्न्नी आं कि मि जित्थुआं मीं थ्होएआ मतलब अर्निंग होऐ पैसे मतलब मिगी आन हून ते में अपने में मुड़ें दा कम्म बी स्टार्ट करी ओड़ेआ मुड़े दियां जैक्टां मुड़े दी पैं पजामे पैंटां कुरते एह् चीजां में स्टार्ट करी दा आं ते हून मतलब मिगी फायद में दिक्खो कम्म अग्गें बधा दी में चाह्न्नी कुड़ियें कोला के मुड़ें कोला बी मीं सारा मतलब कम्म होऐ में हर इक चीज़ च हत्थ पान्नी सब तूं मेरी खासियत ऐ कि में कपड़े गी मतलब इक सिंपल सूट गी बी ऐसा बनाइयै दिन्नी कि लोक आखन कि बाकेआ कोई चीज बनाई ऐ सब तूं ज्यादा मीं साढ़ी टीचरें मेरी इक मैडम ऐ उन्नै मेरा इन्ना साथ दित्ता बड़ा साथ दित्ता उस मैडम दे टैक्स ते कालेज पढ़दी ही में टैक्सटाइल डिजाइनिंग गै कीती दी ऐ में ते उत्थै में मैडम ही उन्न्नै मेरा बड़ा साथ दित्ता मीं कुदै बी जरूरत होनी उन्नै मेरी बड़ी हैल्प करनी बड़ी ज्यादा हैल्प कीती हून ते में कदें बी उ'नेंगी फोन करनी ते दो मैंट्टें गी ओह् मीं मेरा मिगी सनांदे दिव्या एह् चीज करनी आं एह् चीज करनी ऐ एह् चीज करनी ऐ में पूरा उं'दा ओह् बी मेरा साथ दिंदे में मीं बी उंदा साथ दित्ता उ'नें मीं ऐसी ऐसी चीजां सनाइयां मीं मतलब इक साड़ी साड़ी साड़ी में सब तू पैह्लें अपनी साड़ी प्रिंट कीती ही मीं ना मतलब एह् निं मतलब में बड़ा डरदी ही कि में पेंट निं करी पाह्गी में एह् निं करी पाह्गी ओह् निं करी पाह्गी पर में फिर बी में उसी डिजाइन कीता मेरी स्हेली दा ब्याह् हा में सोचेआ सारे इ'यां पांदे में मीं इक साड़ी बनान्नी आं में नार्मल च में सोचेआ में लैन्नी आं इक में नार्मल इन्ने पैहे निं होंदे मतलब के अपने उप्पर जेल्लै आपूं कमान लग्गी जाओ ते बंदा पैहे निं ओह् खर्चदा ते मेरा उ'ऐ स्हाब होए दा जेल्लै में आपूं कमान लग्गी नि में अपने उप्पर निं खर्चनी में सारें उप्पर खर्चनी में अपने भ्राऽ गी चीजां लेई दिन्नी अपने मम्मा गी लेई दिन्नी आं अपने पापे गी दीदी उं'दे बच्चें गी जीजू सारें चीजां लेई दिन्नी मीं अपने उप्पर खर्चदे बड़ी शर्म मता डर लगदा केह् खर्चना केह् करना सोचेआ नार्मल जे साड़ी में त्रै सौ चार सौ रपेऽ दी साड़ी लैती ही इक ते ना में उसी ना पेंट कीता ओह्दे उप्पर मतलब डिजाइन ओह्दे उप्पर ना इक सरस्वती माता बनाई ते में ओह्दी बराती पाई ते उ'ऐ साड़ी त्रै सौ रपेऽ दी साड़ी लाई लैओ पंज सौ दा खर्चा होएआ मेरा पूरा हून उ'ऐ साड़ी पंज ज्हार दी बिकी मेरी मतलब उ'ऐ सोचो में इन्नी मेह्नत कीती उस साड़ी उप्पर में सोचेआ में बी सोचेआ पैह्लें नार्मल होनी जेल्लै ओह् बनी ओह् इन्नी प्यारी साड़ी बनी इन्नी प्यारी साड़ी बनी सारे दिक्खा दे हे उस साड़ी हून उस्सै साड़ी ने जेल्लै ओह् ओह् मेरी साड़ी दिल्ली च बिकी ही दिल्ली च में गेई ही जेल्लै में तुसेंगी सनाया कि कंपीटीशन उप्पर गेई ही ते कंपीटीशन उप्पर गेई उत्थै मेरी दिल्ली च साड़ी उ'नें दिक्खी ते उ'नें मेरी साड़ी पंज ज्हार रपेऽ दी खरीदी ते मतलब उ'यै दिक्खो मिगी उस साड़ी उप्पर किन्ना फायदा होऐ में ते हून चाह्न्नी आं कि में जेल्लै मेरी हून ते दो बटीकां न मेरियां ठीक ऐ हून में चाह्न्नी में इक होर खोह्लां में मेरे अग्गें जो कम्म करदे न में चाह्न्नी सारें गी कम्म थ्होऐ निक्की निक्की चीजें च मतलब कोई गरीब निं मेरा बस इ'यै सपना ऐ कि में अग्गें बढ़ाइयै जो गरीब लोक न जां कुछ हैन उ'नेंगी में रोजगार देआं क्योंकि सारे अपनी अपनी जगह सारे कम्म करदे न बट सारे किन्ने गरीब लोक न ओह् नार्मल इ'यां बैठे दे होंदे मतलब उ'नें बी कम्म चाहिदा ऐ ते में चाह्न्नी आं कि में ऐसी ऐसी कुड़ी त्यार करां दो त्रै कुड़ियां न ओह् मतलब मेरे कन्नै गै रौंह्दियां न ओह् बड़े गरीब न मतलब उं'दे पापा इ'यां चौकीदार न ते सारें गै घर अपने अप अपने ओह् दो त्रै ज्हार लैंदे न ते में चाह्न्नी उ'नेंगी में त्यार करां कुड़ी रक्खी दी ऐ में उसी इन्ना प्यार करनी इन्ना उसी प्यार नाल समझान्नी हर इक इक चीज उसी सखान्नी आं ते हून उ'ऐ चीज में मतलब बड़ा ज्यादा उसी कीता में उसी मतलब सखान्नी आं उसी बड़े प्यार नाल सखान्नी आं हून उन्नै इक दिन सूट बनाया मीं इन्नी खुशी होई उन्नै मतलब मेरा स्टूडेंट अग्गें में जिसी सखाया उन्नै मेरा अपना सूट बनाया दीदी आप ऐसा करो मतलब मीं इस्सै चीज च इन्ना इंटरस्ट ऐ में इस चीज गी कदें निं करी सकनी अगर मेरा ब्याह् बी होई गेआ मेरा कुछ बी होई गेआ में इस चीज गी कदें छड्डी निं सकदी एह् चीज मेरी मम्मी दी बजह च मीं मम्मी दी बजह कन्नै मिगी थ्होई दी ऐ ते उ'ऐ चीज हून में कदें निी भुल्ली सकनी आं ते एह्दे एह्दे च में में तुसेंगी सनान्नी आं कि मेरी टैकनीक सनांदे ते निं हैन कुसै गी ते बट में फिर बी सनानी आं तुसें कि इस चीज़ च में इन्नी अच्छी अच्छी टेकनीक मतलब में ब्लउज जेल्लै कट्टनी ना में कुसै गै निं अपने कोल बैठन दिन्नी क्योंकि कटिंग च चाहिदा होंदा इक बिल्कुल टाइम बिल्कुल अराम नाल ते जेल्लै में ब्लाउज कट्टनी आं जां कुछ बी नमीं नमीं च ब्लाउज सखान्नी आं तुसें ब्लाऊज समझान्नी आं जेल्लै में ब्लाउज कटिंग करनी आं ते सारे मेरे कोल होंदे जेल्लै बी ते में आक्खी ओड़नी मिगी थोह्ड़ा स्पेस चाहिदा थोह्ड़ा दूर दूर होवो मेरे कोला ते में जेल्लै कटिंग करनी आं में इन्ने प्यार नाल कटिंग करनी आं कि अगला बंदा जेल्लै ओह् लैंदा ते ओह् दिखदा कि नेईं इन्ने कुड़ी ने सिंपल चीज गी किन्ना प्यारा बनाई ओड़े दा किन्ना सोह्ना दस्सी ओड़े दा उस चीज़ गी इक दिन में मेरे कोल कोई कस्टमर आया ते ओह् आखदी प्लेन शर्ट ही ओह् आखदी दीदी इसी ना थोह्ड़ा ना डिजाइनर बनाना ऐ ते में सोचेआ में केह् करां इक दिन में केह् करां केह् करां मेरे कोल पेदे हे मोती दो त्रै इक लेस टुट्टी दी ही ओह्दे बिच्चा मोती हे में उसी मोती लाइयै देई ओड़े दो त्रै इ'यां डिजाइन पाइयै देई ओड़ेआ ओह् कुड़ी इन्नी खुश होई आक्खै दी अपने कैसे कि'या तुसें कि'यां कीता तुसें एह् कि'यां कीता में बी दस्सी ओड़ेआ में बी आखेआ में में इसी लेस कन्नै कीता इसलै ते में सोचेआ नेईं थोह्ड़ा ते मतलब बंदे गी होना चाहिदा कि नेईं ओह् कुछ करी सकदा ऐ ते फिर में इ'यै मेरा हा कि में अपनी बुटीक दा मेरी ते एह् लाईफ ऐ मतलब में अपनी बुटीक गी इन्ना सोह्ना बनाना चाह्न्नी आं कि लोक आन ते लोक दिक्खन कि बाकेआ ही कोई चीज़ बनाई ऐ कुड़ी ने ते इस चीज़ गी मीं इन्ना इंटरस्ट ऐ ना एह् सारी बदौलत मेरी मम्मी दी ऐ में अपनी मम्मी दी बजह कन्नै गै इत्थै पुज्जी आं इत्थै तक्कर ते में अपनी मम्मा ही गै दिक्खी दिक्खियै इ'यां कीता मिगी अजें बी चेता आंदा ऐ जेल्लै में निक्की होंदी ही मेरी मम्मी मशीन दे कोल निं बैठन दिंदी ही मेरी मम्मी आखदी ही दूर ओ दूर ओ दूर ओ लग्गी जाह्ग लग्गी जाह्ग लग्गी जाह्ग हून बी किन्नी बार लगदी ऐ ते मिगी उ'ऐ गल्ल चेतां आंदियां थोह्ड़े दिन पैह्लें बैठी दी ही मशीन चला दी ही ते मेरे हत्थ फट मतलब इ'यां होई गेआ हत्थ टुट्टी गेआ मतलब हत्थ टुट्टी गेआ आक्खा नी मशीन च हत्थ आई गेआ ते इन्ना खून आया सारे रौन लगे आखदे कि इसी इन्ना लग्गी साढ़ी दिव्य गी इन्ना लग्गी इन्ना लग्गी इन्ना लग्गी ते मीं इ'यां होएआ कि नेईं मिगी चेता आया मेरी मम्मी निक्के होंदे मिगी ठाकदी ही एह् चीज़ नेईं कर ते हून उ'ऐ चीज़ में कीती ऐ ते कदें कदें खुशी बी हून इस सोची सोचियै मिगी खुशी बी बड़ी होंदी ऐ कि में हून जेल्लै बी चलानी अपनी चीजां अपने पैहे दी चीजां लैनी लैती दियां ओह् चलानी ते मिगी खुशी बी बड़ी होंदी ऐ कि नेईं में अपने पैहे चीजां हून थोह्ड़े हून मेरा भ्राऽ कदें हा आईफोन लैना में मीं सोचेआ में चल यार कोई टैंशन नि में उसी आईफोन लेई दित्ता हून आखा दा मिगी बड्डा फोन चाहिदा मिगी ओह् चाहिदा सारें दी खुशियां पूरी करनी आं सारें दी हून रब्ब ने दित्ती ऐ मेह्र थोह्ड़ी ते इ'यै करी सकने आं केह् करी सकने आं हून इस्सै चीज़ च बड़ा जादा ओह् ऐ ते में बड़ी चीजां इक दो त्रै चीजें गी दिक्खियै बड़ा मोटीवेट होन्नी आं में इक ते सब तूं बड्डी मेरी मम्मी मम्मा गी दिक्खे इक में मैडम मेरी मैडम ने बड़ा साथ इक दो कुड़ी ऐ इत्थै रौंह्दी ऐ मेरे कोल ही रौंह्दी ऐ ओह् उ'नें मिगी बड़ा इ'यां इ'यां कीता हा कि धक्का ई टाईप दित्ता हा कि नेईं तू निं करी पाह्ग तूं एह् निं करी सकदी तूं ओह् निं करी सकदी ऐ तूं ऐसा निं करी सकदी तूं ओह् निं करी सकदी ऐ चलो रब्ब ने दित्ता साथ ते में इत्थें तगर पुज्जी आं अज्ज ते बड़ी ज्यादा मतलब मीं खुशी ऐ कि में इत्थें तगर पुज्जी आं ते में अपनी कम्म मीं बड़ा ज्यादा मेह्नत में चाह्न्नी आं कि मेरा कम्म होर बड़ा ऐ में बड़ा ज्यादा बनााना चाह्न्नी आं कम्म बड़ा ज्यादा